مہاراشٹر ميں بڑی خبر رساں شخصيات يا صحافيوں ميں سب سے زيادہ مشہور راجيو كمار ہے يہ وہ معروف اينكر رپورٹر ہيں جو خصوصاً جرائم كى رپورٹنگ ميں ماہر ہيں اس كے بعد آتے ہيں كھڈيكر يہ ايک مشہور تجزيہ نگار اور اينکر رپورٹر ہيں جو مہاراشٹر كى مختلف معاشى سماجى اور سياسى موضوعات پر تجزيہ کرتے ہيں ليكن سب سے بہتر جو ہيں ان ميں دو شخصيات ہيں ايک رجت شرما رجت شرما ايک معروف اينکر صحافى اور تجزيہ نگار ہيں انہوں نے كئى سالوں تک کئى مشہور خبرى پروگرامز ميں ہوسٹ کيا ہے جس ميں سب سے مشہور آپ کے سوال آپ کے جواب اور آپ کے ستارے وہ ايک تنگ سدھى کاركن ہيں جنہوں نے اخبار کے ميدان ميں بھى کام کيا ہے دوسرے رويش کمار ہيں جو ايک معروف اور ماہر صحافى اور اينکر ہيں جنہوں نے خصوصاً زى نيوز پر پرائم ٹائم كے پروگرام كى تصديق کى ہے ان کى رپورٹنگ اور تجزيات معاشى سماجى اور سياسى موضوعات پر مبنى ہوتى ہیں اور وہ عوام كے مسائل اور حالات کى تشريح كرتے ہيں رويش کمار کو اپنى حسين رپورٹنگ اور سيدھى باتوں کے ليے جانا جاتا ہے